आमच्या गांवान अँबुलन्स ही बेगीन पावना आतां अँबुलन्स बेगीन पावना हेची खूब कारणां आसा आतां अँबुलन्स बेगीन पावना हाची कारणां सांगचा पेक्षा अँबुलन्स बेगीन ना पावल्या कारणान किदें प्रॉब्लम जाता हें म्हाका सांगपाक जाय आतां अँबुलन्स जेन्ना बेगीन पावना तेन्ना जो कोणी व्यक्ती जो बरो ना ताच्या जिवाक खूब धोको आसता कित्याक ताका आमी सादे गाडयेनी व्हरूंक शकना बिकोज आमचे गाडयेनी ऑक्सीजन सिलींडर म्हणा किंवां बेजीक आसलेले आय व्ही फ्लुड म्हणा ते आमच्या गाडयेंनी आसना जे फक्त अँबुलेन्सीनी आसता समजा एखादो खंयचो पेशंट सिरीयस आसतना जर थंय ताका सारको फस्ट एड करपाक थंय जर अँबुलन्सूच पावना जाल्यार तो हॉस्पीटलना केन्ना पावतलो आनी ताच्या जिवाक कितपद धोका जातलो हें आमी सांगूंक सुद्दां शकना ह्यो अँबुलन्सी आमच्या गांवान बेगीन पावना कित्याक जाल्यार गांवातलो सगळ्यांत मेन प्रॉब्लेम आसा तो म्हणजे नेटवर्क जेन्ना गांवान फोना खातीर रेंज ना तेन्ना त्या गांवातल्यान भायर फोन करपाक पोसीबलूच जायना चुकून थोडे लँड लायन आसता बट त्या टायमार कोणाचो लँड लायन चलता चलना हें आमी सांगूंक शकना सो मेन प्रॉब्लेम हो कनेक्टिवीटी आसता जेन्ना गांवातल्यान शहरान कनेक्टिव्हीटी जायना गांवातल्यान त्या अँबुलन्स सँटराक कनेक्टिवीटी जायना तो मेरेन ती अँबुनल्स थंय पावना दुसरी गोश्ट म्हणजे रस्ते आनी वाटो रस्ते आनी वाटो इतले वायट आसता की जेन्ना ती अँबुलन्स येता तेन्ना म्हाका दिसता ते खड्डे चुकोवपाकूच त्या अँबुलन्सीचो अर्दो टायम वयता अँबुलन्स आसप हीच गरजे गरज अशी न्हू जाल्यार अँबुलन्सीतले भितुरले सगळे जे वस्तु आसा भितुरले जे इक्वीपमेंटस आसा तेवूय बरे आसप गरजेचे आसा तेच्याच वांगडा ते अँबुलन्सीन येताना एक प्रॉपर नोलेज आसलेलो फस्ट एड करपी मनीस आपसप इंपोर्टण्ट एखाद्या व्यक्तीक समजा हार्टएटक येयलो जाल्यार ताका आसलेल्या त्या गोल्डन पिरयडान ताका हॉस्पीटलना पावोवंक जाय आमी समजा खंयच्याय कारणा खातीर अँबुलन्स बेगीन पावना जाल्यार त्या टायमार तो ह्रदय विकाराचो जो मनीस आसा ताका खूब ताच्या प्राणाक खूब धोको आसा ताचेच वांगडा समजा खंयची आता गर्भवती स्त्री ती समज एखाद्या वेळी तिका जर लेबर पेन चालू जाले आनी समजा थंय अँबुलन्स पावना जाल्यार ती आवयच्या जिवा वांगडा त्या भुरग्याच्या जिवाकूय धोको आसा आतां अँबुलन्सीची गोश्ट जर हांवें म्हटली की आमच्या गांवान अँबुलन्स जोडणी कित्याक इतली वायट जाल्यार अँबुलन्स जोडणी वायट जाल्या कारणान आमच्या गांवातल्या तरूण पिडीक खूब त्रास जाता कित्याक जेन्ना कितें जाता तेन्ना ब्लेम हो तरूणांचेर येता आरे तुमी इतले ने दे दाणगे आसून तुमी कांय केलें ना पूण सद्या बऱ्या प्रोपर मेंटेनन्साची गरज आसा प्रोपर इक्वीपमेंटाची गरज आसा त्या वांगडा बऱ्या कनेक्टिवीटीच गरज आसा हांव अशें म्हणना की सामके मोठ्या मोठ्या वॉल्टाचे टावर बांदपाचे बट हां बेजीक रिक्वायरमेंट ज्यो आसा त्यो गांवान आसूंक जायो जेणे करून गांवाची कनेक्टिवीटी ही शहरान जावन थंयसरलो जो रस्तो जो आसा तो सुदारणा जावपाक जाय जाणे करून ती अँबुलन्स थंय येवपाक जाय आणी अँबुलन्स इक्वीपड आसल्या कारणान त्या लोकांक मदत जावपाक जाय समजा जायना जाल्यार सगळ्या गांवाक त्रास हे भोगचे पडटा